मेरा फेवरेट आर्टिस्ट ऐ सिद्धु मूसेवाला ओह् मिगी इस कारण अच्छा लगदा की जेह्ड़ा ओह् गाने गांदा ओह् दिलै ई छूही जंदे ते सच्चे गाने गांदा ते इस कारण मिगी ओह् अच्छा लगदा ई होर ओह्दे जेह्ड़े गाने होंदे ओह् बड़े शैल होंदे दिलै ई छूही जंदे इस कारण मिगी ओह् बड़ा अच्छा लगदा में में ओह्दे गाने बच्चा बच्चा बुड्ढा बुड्ढा ओह् सारे सुना दे इस पीढ़ी च सारें गी गाने अच्छे लगदे ओह्दे ते इस कारण ओह् बड़ा फेमस होई गेदा फिलहाल ओह् नेईं रेहा इस कारण मिगी बड़ा दुक्ख होआ लेकिन ओह्दे गाने बड़े गै शैल होंदे ओह्दा इक्क गाना ऐ ओह् सारे बच्चें ई होर सारे ईं जित्थुआं बी तुस लंघगे ना ओह् गाना सुनचदा ई सुनचदा ऐ बड़ा शैल गाना ओह् तुस इक्क इक्क करियै बी ओह्दे तारीफ मूहां निकलदी निकलदी ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ ओह्दी जेह्ड़ी क्हानी ऐ बड़ी शैल ऐ ओह् जेह्ड़ा गाना गांदा ऐ ओह् इंया गांदे दिल दी सच्चाई निकली जंदी ऐ एह् सच्च गल्ल ऐ में झूठ निं आक्खा दी आं जेह्ड़ा बी ओह् गाना गांदा ऐ ओह् बड़ा शैल गाना गांदा ऐ